छोट मोट जेना रहै छै सक सक्तक बेमारी होय जाइ छै गोर फुलि जाइ छै गायके सटका लागि जाइ छै पेट फुलि जाइ छै इने के लिए गाय मुरझाय जाइ छै अपना भरि जमाइन फल्लाँ चिल्लाँ लोग पिलाबै छै पेट फुलि गेलै फल्लाँ होय गेलै चिल्लाँ होय जाइ छै तऽ करै छियै गरम पानि केनाहूँ मगर सक्सेस नहि पाबै छै इसब बेमारी हमरा बतयथिन तब ने हम जानकारीमे अयबै इने के लिए कान छूलहुँ तऽ कानसँ पता चलै छै तऽ गरम छै बोखार कैसे आबै छै पता नहि चलै छै ओहिसँ बुझै छियै हम्मे अर गरम छै अनुभव नहि होइ छै ओतेक इने के लिए फुर्स खून गिरय लगै छै लार तार बन्द करि दै छै ओ जानकारी होयके चाही इने के लिए पाजु करनाइ बन्द करि देलक इने के लिए पूरे पाजु कयनाइ बन्द तकर बाद खाना ताना सभ दै छै बारि खाना ताना बारि दै छै तऽ ओकरा खातिर गरम पानि कयलहुँ सोचलहुँ सुसुम पानीसँ केनाहूँ ठीक होय जयतै मगर ठीक नहि होइ छै जानकारी पूरा मिललाक बाद नहि इने के लिए ठीक नहि होइ छै ओहिसँ तऽ जमाइन गोटा फल्लाँ चिल्लाँ जे छिकै से अपना देशी दबाइ दैत रहै छियै तैयो नहि होइ छै ओहि फेरामे गाय मरि जाइ छै जानकारी पूरा हमरा नहि रहै छै तैयो अपना भरि अन अनुभव हिसाबसँ दबाइ दै छियै देसला दबाइ तकर बाद इने के लिए गाय छटपटाइते रहि जाइ छै किछु पते नहि चलै छै ओ केना मरि गेलै तीन तीन गो गाय मरि गेलै हन हमर इने के लिए भोकरिते भोकरिते बोलिते बोलिते